कड़ी गर्मी में हम पौधों को गर्मी से बचाने के लिए ईटा से ईटा से घेराव कर लेंगे नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा गड्ढ़े खान लेंगे जिससे धीरे धीरे उसमें पानी डालेंगे जिससे कि तापमान हीन नमी हमारी बनी रहेगी जिससे कि गर्मी का वातावरण उसपे प्रभाव नहीं पड़ेगा सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ कुछ पौधे ऐसे होंगे जिसके बचाव के लिए छोटे प्लाष्टीक या तो फिर कपड़े डालकर के या तो फिर चूल्हे पर खाना पकाते हैं जिससे कि वो उपले की राख होती है उसे छिड़काव करके जितनी भी हमारे ठंडी के वातावरण में ठंडी का कोहरा पड़ता है उससे बचाव के लिए हमारे पौधे अच्छे से रहें उसकी देखभाल के लिए हम अपने पौधों को की मदद से अच्छे से अच्छे रख सकते हैं